जोंनि ओनसोलाव बायदि रोखोमनि नाफोरखौ मोननो हायो जेरै ना मावा फिथिख्रि नाथुर बाला बोथिया नास्राय थुरि बामि मागुर खुसिया खांख्राइ आरो समाव ना नांदरबो मोननो हायो आरो बेफोरनो नाखौ आङो हमोबो आरो बांसिन नागिर जाग्रा नाफोरानो जाबाय फिथिख्रि नास्राय नाथुर बाला बोथिया बामि मागुर खांख्राइ बेफोर नाफोरखौनो बांसिन नागिरनाय जायो आरो जोंनि न' खाथियाव दंग' आरो दैमा दं बेयावहाय आङो फिथिख्रि नाथुर बाला बोथिया नास्राय खांख्राइ बामि बेखौ आङो बांसिन हमो मोनो आरो नाफोरनि दामआ आलादा आलादा जेरै बाला बोथिया नाखौ दाइनजि रांआव मोननो हायो खांख्राइखौ दाइनजि राङाव मोननो हायो आरो नास्रायखौ सेजौ नैजि रांआव मोननो हायो बामि मागुर खुसिया बेफोरखौ सेजौ बाजि रांआव मोननो हायो बेफोरबायदिनो नाफोरनि दामआ आलादा आलादा आलादा आलादा दामजों मोननो हायो